अं अंजी अंजी आं जी आं जी बोल्लो आं जी अच्छा आं जी अच्छा अच्छा तुसें ई ते पता अज्जकल मौसम बड़ा खराब रौहंदा ऐ बाहर बद्दल आए ना ते ओह्दे कारण ओह्दे कारण तुस बमार ओ ठीक ऐ ते तुस गरम पानी पिया करो ठीक ऐ सबैह्रे गर्म पानी पिया करो ते थोह्ड़ा पाई लैना ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै ना गरारे करने ते तुसेंगी थोह्ड़ा जेहा फर्क लग्गी जाह्ग ठीक ऐ नेईं तां तुस करी लैयो तां तुस एह् करी लैयो ना आं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं तां आं ते तुस लायो कल्ल चक्कर ठीक ऐ ठूक ऐ कल्ल आयो में दस्गा तुसें गी ठीक